जोंनि आसामाव फालांगि सेक्टर होनबाथाय जों गासैबो साहा बागानखौनो मिथिखायो बेनि हर जेनबा जागायाव आसामाव बांसिन साहा साहा बिलाइ फालांगि खालामो साहा बिलाइआनो आसामाव गासै इण्डियाननि गेजेराव जोंनि आसामावनो साहा बिलाइखौ लाबोयो गासैबो मिथिखायो बेफोरखौ आरो जोंनि बर' राज्योफोरनि मोनसे हुदा मैगं गायो मैगं गायो आरो माइरं गायो माइ गायो माइ गायनायानो जोंनिया गिबि आरो माइ गायनायखो जोंनियाव बर' राज्योफोरा गासैबो गायखायो माइ गायनायखौ रावबो हाखाया माइ गायनायजोंनो थांनानै थायो जोंनि बर' हारिया बर' आबादारिफोरा जौगानायाथ' दङ साहा बागान होबाबो गुबु लायो गायनांगौ मोजाङै मोजाङै जोथोन लाबासो मोजां जागोन नङाबाथ' जानाय नङा गोसो बायदि हायो आरो जाय जेसेबां माबायो जोंनि आसामावथ' बेफोरनो बेखौनो होन्नानै मिथियो आङो साहा बागान बे बर' हारिनिफोरा आरो मैगं गायनाय माइ गायनाय माइ गायनायाव फाय आरो बेनि आलादायै मा दंबावो आं बारा मिथिला जानो गैयैबो दोङो जानो गोनांबो माइ गायनानै जाग्रा बा साहा बागान खालामनानै जाग्राबो गोबां दङो